जब मेरी शादी हुई है तो मेरे ससुर डाल चढ़ाए हैं डाल में साड़ी साड़ियाँ थीं शूट था फिर उसके बाद गहना चढ़ाए हैं हार चढ़ाएँ राम नामी चढ़ाए हैं और कृष्ण चूड़ा चढ़ाए हैं गुलबंद चढ़ाए हैं और कंगन चढ़ाए हैं चूड़ियाँ चढ़ाए हैं यही सब गहना चढ़ाए हैं पायल चढ़ाए हैं मंगलसूत्र चढ़ाए हैं इसके बाद बिछुआ चढ़ाए हैं कान वाले हार का सेट चढ़ाए हैं डाल में साड़ी चढ़ाए हैं साड़ी में बनारसी है टिसू बनारसी है और का कहो और यही सब साड़ियाँ है मेरी शादी ठीक बाहरवें साल में हुई है गौना पन्द्रहवें साल में हुए है हम लोग के समय साड़ियाँ पहनते हैं सूट अब की लड़कियाँ जो हैं तो जींस पहनती है टाप पहनती है है फिर उसके बाद मैक्सी पहनती है हम लोग सिर्फ साड़ी पहने हैं इसके बाद सूट पहने इसके बाद कुछ नहीं पहने मेरा ससुर शादी के में बड़ा सारा सामान लिए हैं ला हो बच्ची अब हमारे नहीं